औ दंनायालाय दङमोन नोंबा मा बायदिखौ फसायगोन खालारा गोजा दङ गोमोहां दङ निला गुफुर हां गोसोमहां दङ खालारालाय मेरला दङ नोंबा मा बायदि मडेलखौ लागोन मडेलालाय बेबो बायदिसिना दङ नों नायफैबा मोजां जागोन नामा मारै सिटि बाइखौ नायफैनायानो एसे मोजां जागोन नामा दामा नोंनि लानायनि सायावसो नों मडेल बाय मडेल नालाय नों माबायदिखौ लानो एदिनो साराय फास हाजार फास हाजार साराय सारि हाजारनिबो दङ खाथियाव रायलायबा मोजां जागौमोन नामा नों लाफैयोबालाय आं एसे मिलायनानै हरगोन ए बिदिबालाय मालाथो फैनो दाहाय खयथायाव थिनथासोआव बिनि बिनि सिगां हानाय नङा औ माने औ आंबो एसे दाबसियाव आंबो एसे दाबसियाव थांनांगौ नालाय बेखायनो थाब फैबा मोजां जागौमोन ए औ औ औ दे दे नायफैग्रोनानै मोखांजों मोखां रायलायसै बिदि औ खाथिजों खाथि औ दे दे जायो होमबालाय दा फैदो औ दे दे दे बिदिबा औ दे दा फैदो बिदिबा औ औ दे दे